ہمارے علاقہ میں بہت سارے اہم مذہبی مقامات اور عبادت گاہیں ہیں جہاں پر ہر طرح کے مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاکر عبادت کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے گاؤں میں جامع مسجد جہاں پر مرد لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے گاؤں کے کنارے پر ایک جگہ مندر بھی ہے جہاں پر مذہب لوگ لوگ اپنی پوجا پاٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے علاقہ علاقے کے قریب ایک جگہ پر پپرا پپرا وہاں پر ایک بہت پرانا مندر ہے جہاں پر مذہب مذہب کے لوگ سال میں ایک بار جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں وہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں بہت بڑا میلہ بھی لگتا ہے وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ انسان کا سیلاب آ گیا ہے وہاں پر طرح طرح کی چیزیں کھانے کو ملتی ہے اور اسی طرح سے بچوں کے لیے جھولے اور بڑوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لطف اندوز ہونے کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ سب ہمارے یہاں یہاں پر بہت زیادہ رائج ہے